पहिनेसँ डाकघरमे से जमा करियै चौअन्नी अठन्नी रहै रुपैआ रहै सिक्का तऽ जमा करियै आ आब भऽ गेलै से बैंकमे लोक से जमा करैत छै बैंकमे लोक जमा करैत छै तऽ हजार पाँच सए दू सए चारि सए जमा करैत छै तखनसँ जमा करैत छै अपन ताहिसँ अथी होइत छै खुशी रहैत छै आ पहिने दुखी रहै लोक तऽ दुखी रहै आब से खुशीके जीवन बीतैत छै तखन बेटा साँए सभके आनन्दी रहौक बेटाकेँ पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ बेटाकेँ बुधियार बनेलहुँ बेटीके बी ए करेलहुँ बेटाकेँ मैट्रिके करेलहुँ एगो बेटीकेँ बी ए करेलहुँ तऽ ओसभ से केलहुँ बैंक बैलेंस कऽ कऽ आब से बहुत दिक्कतमे हम छी फेरो पुरुष भऽ गेल आन्हर पुरुष नहि अथी अइ तऽ पुरुष आन्हर भऽ गेल ओकरा वृद्धो पिलसिम भेटैए ओहिमे रहि जाइए वृद्धो पिलसिम नहि अथी ऊपर होइए दस महिनाके ओहिमे अइ आन्हर अइ बे अबला भऽ गेलहुँ हमरो नहि अथी होइए हमरा चारि सए भेटैए चारि सएसँ कथी हुअवला अइ चारि सएसँ किछु नहि हुअवला अइ ओहिसँ हम कथी करब तीर्थ व्रत लोक जाइए अबैए हमरा लेखे किछु नहि अइ नहि पाइ अइ तऽ किछु नहि अइ पाइ रहै तऽ सभ रहै तऽ पाइ नहि अइ तऽ तीर्थो व्रत नहि जाइत छी बहुत गरीबी मौजमे छी बहुत गरीब छी आ ओकर तऽ अथिए मोदीये ने करथिन सरकारेने करथिन हमरा तऽ कोनो अबला नहि छी बहुत अबलामे हम छी तऽ आब अहीँसभ हमरा जे करब से हम अथी होयब दू गो बेटी भेल साझी रही तऽ दू दू गो बेटी भेल सभ मरि मरि गेल तऽ दू गो बेटी भेल एगो बेटा भेल कन्हा कोतरा तऽ बेटीसभके जमीन तमीन बेचि कऽ बिकिन कऽ विवाह शादी कऽ देलहुँ बेटा बचल बेटोके विवाह केलहुँ बेटा अलग भऽ गेल दू गो एगो बेटी छै एगो बेटा छै तऽ ओहो अपन अलग भऽ गेल हमरा नहि अथी